अभी तो फ़िलहाल ब्रह्माण्ड के किसी भी ग्रह में पृथ्वी को छोड़ कर जीवन तो नहीं पाया गया है अभी लगातार इस में खोजें चालू हैं अब देखिए आगे इन फ्यूचर अगर कुछ भी खोज होती है तो वो आप सब को पता चलेगा ही कि जीवन है कि नहीं है फ़िलहाल तो पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह में जीवन संभव नहीं है